शिंयाळ्यांत आमच्या वाठारांत आंबे लागतात गरमेच्या दिसा पणस लागतात आनी काजू लागता त्या टायमार आमी भरपूर पीक अशें हें घेतात तेन्ना आमकां गरमी खूब जाता त्रास जाता जेन्ना पीक येता पयशे जाता तेन्ना आमकां बरें दिसता पावसाळें आमचें शेताचें काम करतात त्या टायमार आमी शेतांत वतात आनी शेताचें काम करून घेता रोंपणी लायतात रोंपणी लावून मागीर तें अर्द मदीं नडटा तेन्ना पावसाक पावस पडटा तेन्ना काम करता तेन्ना खूब त्रास जाता थंडी जाता जोर येता उदका गेल्यार त्रास जातात चड पावस आयल्यार पावस नाका असो दिसता शिंयाळ्यांत आमचे थंडेचे दीस तेन्ना कितले बेगीन वोत येयलें बरें अशें दिसता त्या टायमार आमी कितें चिंततात थंडी ही पडपाची नाका पांय फुट्टात ओंठ फुट्टा तोंड तोंडाक फुट्टा आनी जेन्ना थंडी पडटा त्या टायमार स्वेटर घालतात चादर पांगरतात खूब त्रास जाता

थंडेक आमकां खूब त्रास जाल्ल्यान आमकां थंडी नाका अशी दिसता